म्हज्या पुराय जिविता भराच्या काळांत व्हड सगळ्यांत व्हड तंत्रज्ञानाचो बदलाव जाला तो म्हळ्यार स्मार्टफोन आन् ताजेर आशिल्लो इर्ण्टनॅट स्माटफोना खातीर सगळें जग बदल्लां आतां तुका प्रत्येक गोश्ट तुका कितें घेवंक जाय स्मार्टफोनाचेर मेळटा कितें ऑर्डर करूंक जाय स्मार्टफोनाचेर वापरूंक मेळटा कितें इन्फॉमेशन काडूंक जाय स्मार्टफोन वापर कोणा कडेन कनॅक्शन कोणाक फोन लावंक जाय कोणाचो फोटो पळोवंक जाय स्मार्टफोन वापर सो प्रत्येक कडेन खिणा खिणांग आमकां हो स्मार्टफोन आनी ताजेर आशिल्ले इण्टरनॅट सेवा खूब गरजेचें जालां इवन प्रत्येकाच्या कामाचेर असो ताजो इफॅक्ट जाला पयलीं आमकां पुस्तकां लायब्ररीन वचून हाडून ताजे नोट्स काडचे पडटाले आतां सगळें स्माटफोनाचेर जाता फोटो काडलो एकामेकांक धाडलो ताजे प्रिण्ट काडले सो हे स हो सगळ्यांत व्हड टॅक्नॉलॉजिकल इन्वॅन्शन म्हणूं येता